जी जरूर ई तऽ बहुत नीक टॉपिक अहाँ कहलियइ यऽ हमरा सबके तरफ जे बस चलइय ओइमे बहुत बेसी सुविधा तऽ नहि यऽ नहि उ लो फ्लोर य टुटल टाटल अधिकतर हम देखलहुँ यऽ अपना टाइमसँ ठीक छै किएक कि पहिनेसँ चलइय तऽ उ हाल रहइय आओर तकरबाद ओइमे यात्री भी बहुत बेसी भड़ल जाइ यऽ सुविधाके नामपर वही मतलब कही सकय छियै कि एकटा खलासी रहय छै जे टिकट काटय छै आओर मतलब उ गाड़ीमे लोगके घुसाबय छै आवश्यकतासँ बेसी उपरो बैसा लै छथि कभी कभी तकरबाद उपरका स्टोजमे जतऽ स्टोरेजमे जतऽ सामान हेबाके चाही उहोपर लोग बसि कऽ जाइए तकरबाद ड्राइवरके सीट रहय छै गाड़ीके जे प्रॉपर मेन्टीनेन्स नहि रहय छै से ब्रेक भी बहुत नीकसँ नहि लागय छै तऽ एकरा सबके लिये अगर काम कयल जा या कोनो आओर बनायल जा तरीका तऽ बेसी नीक छै बाँकी हँ ई यऽ कि टाइमसँ उ सब चलाबय एक्सपर्ट छथिन चलाबयमे पब्लिक डीलिंगमे तऽ सबके नीकसँ पहुँचा दै छै भगवानके महादेवके दयासँ ककरो एक्सीडेन्ट सब नहि होइ यऽ तऽ हमरा सबके लिये यही बहुत बड़ा चीज यऽ लेकिन अइपर कोनो भी चीज कयल जाय कोनो गाइड लाइन बनायल जाय हमरा सबके नीक लागत कि पुराना बस हटा कऽ लोअर लो फ्लोर आनल जाय हमर सबके एकसँ एक सुविधा मिलऽ एतऽ तऽ बढ़िआँ रहत लेकिन फिर भी बसके यात्रा नीक लागइया किएक कि सहयात्री सब जे मिलय यऽ साथमे हुनका सबसँ गप केनाइ अपन विचार आदान प्रदान करनाइ तकरबाद ओते भीड़मे भी पसीनासँ लतपथ एक दूसराके देखकऽ मुस्कुरेनाइ ओकर जे मतलब आनन्द यऽ ओ बहुत चीजपर भाड़ी पड़ि जाइए